जय झूलेलाल जय झूलेलाल कहिड़ो हालु आहे हा मूंखे मुंहिंजे पुट जी

टी टी शर्ट ऐं जीन ॾेखारियो सुठी क्वालिटीअ में हा या जेका तव्हांजी दुकान में सुठी हुजे हा कलर कॉबिनेशन बि सुठो हुजे अहिड़ो ॾेखारियो हा ग्रे ऐं ब्लू ग्रे ऐं ब्लू ॾेखारियो भले आसमानी ब्लू ॾेखारियो हा ऐं जीन्स हा हा तव्हां पंहिंजे हिसाब सां ॾेखारियो पोइ मां ॾिसी करे तव्हांखे ॿुधायां थी ना ॿारहें सैं वारीअ जो कुझु अघु न थींदो ही त ॾाढी कास्टली आहे पर भले भले शादी जे हिसाबु सां चयो पर तव्हांजो अघु ॾाढो वॾो आहे हा बसि ही ग्रे कलर मूंखे पसंदि आयो पर माना हिन जा अठ सौ सही अथव बसि ॿारहां सौ त ॾाढा वधि अघु आहे अठ सौ बरोबर आहे हिनखे साईड में रखोसि और मूंखे हाणे

हा भले हीअ साईड में कयो हाणे मूंखे आहे न हा हा हा भले हा हा हिनजे मैचिंग बि ॾेखारिजो हा ॾेखारियो

हा न ॿीं हज़ारें वारी वरी ॾेखारियो हा हा उहा ॾेखारियो हा त रेड जीन्स ॾेखारियो भले हा हा हा उहा ॾेखारियो

हा हीअ ब्लू बरोबर आहे हा हीअ ब्लू बरोबर आहे पर हिनजा ॿ हज़ार त ॾाढा वॾा आहिनि भई तव्हांजो अघु ॾाढो वॾो अथव दुकान जो भले दादी तव्हां चओ था पर ॿ हज़ार त ॾाढा वॾा आहिनि तव्हां हा ठीकु आहे हाणे आहे न मुंहिंजी गुड़िया लाइ हा हिकिड़ी हिकु हाणे मुंहिंजी गुड़िया आहे हीअं माना वीहें ॿावीहें साल जी हुन लाइ कोर्डसेट ॾेखारियो या ॿा ब एकवीह ॿावीहें साल जी थींदी हुन लाइ कोर्डसेट ॾेखारियो

हाईट बॉडी हीअं नार्मल नार्मल नार्मल या पंज पंज पंज थींदसि हा सिंगल बॉडी सिंगल बॉडी हा एक्सल या डबल एक्स हा न चोली सूट न खपे इंडो वेस्ट ॾेखारियो या कोडसेट ॾेखारियो हा कोडसेट ॾेखारियो ऐं

न त हा सतरहें सैं वारी जे आसिपासि ॾेखारियो हा हा भले ब्राईट कलर ॾेखारियो ही सतरहें सैं वारो ॾेखारियो पर दादी हिनमें बि अघु त कयो तव्हां त हरि दफ़े एॾो सभिनी में तव्हांजो अघु त ॾाढो वॾो आहे भई

हा त ही मेहरून कलर आहे न इहो साईड में कयो हा हीउ पैक करे छॾियो साईड मे रखो बिल्कुलु पैक कयो हाणे ॿियो कुझु ॾेख मेहरून कलर हा हा हा हाणे हिनसां हा हा भले मूंखे ॾेखारियो

पर ड्रेस ॾेखारियो न न वन पीस हा वन पीस न ड्रेस ॾेखारियो बसि बसि हाली हाली हाली रखो हाली रखो बसि अञा पोइ मां नेक्स्ट टाइम ईंदमि हा न जय झूलेलाल जी